आं जेह्ड़ा इत्थें दा आर्ट एंड क्रॉफ्ट ऐ ओह् अलग अलग तरह दा ऐ जि'यां टोकरियां बनाना होइयां मिट्टी दियां गागरां बनाना आइयां अलग अलग तरह दी फैस्लिटी जि'यां होइया मिट्टी दे गागरै बी होइये ओह्दे बाद पेंटिंगां बनाना आइयां मुर्तियां बनाना आइयां छिक्कू बनाना आइयै छिक्कू जेह्ड़े अस पूजा बिच बी रक्खी सकदे ओह् बड़ी शैल कन्नै बनांदे न पोर्ट्रेट बी बनाई सकदे अस बड़ा गै शैल लगदा जेल्लै उसी अस कमरे च लानै आं एह् ऐ जम्मू दियां अलग अलग तरह दियां पेंटिंगां